आश्विन शुक्ल प्रतिपदासँ नवमी तक नवरात्र कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी आओर सप्तमीके छठि कार्तिक अथी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाके होलिकादहन आओर चैत कृष्ण प्रतिपदाके